बच्चे अपने खाली समय में बाहर जा कर खेल खेल सकते हैं अपने दोस्तों को इकट्ठा कर कर जैसे क्रिकेट हो गया बास्केटबाल हो गया फुटबॉल हो गया टैनिस हो गया चेस हो गया कैरम बोर्ड हो गया नहीं तो वो घर पर रह कर किताबें पढ़ सकते हैं गाना सुन सकते हैं खाना बनाना सीख सकते हैं या तो कम्प्यूटर और वीडियो गेम खेल सकते हैं या फैमिली के साथ हँसी मज़ाक कर सकते हैं या तो पेट भर खा कर सो सकते हैं